जैसे इस समय गेहूँ का फ़सल बोया गया है उससे जानवर बहुत सा नुकसान करते हैं अन्य ऐसे बहुत से फ़सलें हैं जिससे जानवर नुकसान कर देते हैं इसके लिए हमें रोक थाम करना है जैसे की गेहूँ जौ धान और गन्ना लहसुन धनिया पालक यह सब कई प्रकार की खेती होती है उस खेती को गाय बकरी और वन गाय यह सब ऐसे बहुत से जानवर हैं जो उसको खराब कर देते हैं पैरों से कुचल देते हैं और उसको चढ़ जाते हैं उसके रोक थाम के लिए हमें इसके रोक थाम के लिए हमें दवा का छिड़काव करवाना चाहिए और उसको तारों से घेरना चाहिए दवा का छिड़काव कराएँगे तो जानवर उससे दूर उसकी महक से दूर चले जाएँगे और तारों से घेर देंगे तो उसके लिए भी अच्छा होगा और जैसे पतंग उड़ाने में बच्चे जो हैं पतंग उड़ाते हैं इससे खेती का बहुत सा नुकसान हो जाता है जिससे कि बच्चों के लिए तार से घेरा रहेगा तो बच्चे मतलब उसमें नहीं जा पाएँगे नहीं जा पाएँगे तो इससे जैसे फ़सल खराब नहीं होगा और जैसे लहसुन धनिया पालक यह सब हो गया तो इसमें की कीड़े लग जाते हैं कीड़े लग जाते हैं तो कीड़ों के लिए हम दवा दवा का इस्तेमाल करेंगे इससे जिससे कीड़े मर जाएँगे कीड़े मर जाएँगे तो खेती मतलब हमारे लिए ही लाभदायक होगा